किसानसभके हइ से बहुत जीवन ई होइ हइ आओर आओर किसानसभ सबेरमे उठिके मालजालकेँ जे काम हुनकर हइ मलजालकेँ जे हइ से उठिके बाहर कएलाह बाहर कऽ कऽ अभी ठण्डाके समयमे बाहर करलाह जब गरमी गरमी उरमी उठाके अलग करैके पड़ै हइ आओर तकरा बाद कुट्टी पानि लगाके ओकरा गोबर करसी काढ़िके फेकि देलाके बाद जे हइ से किसान जे हइ से तत्काली नश्ता पानी कऽ कऽ जे हइ से फेर चरके ओन्ने चललाह किसानसभ जे हइ से मधुबनी अइ कि कहै हइ ई जे मालके लिए मालके लिए जे हइ से बहुत किसान जे छथिन जिनका बहुतोके छनि ओहन जे पालन करै छथिन अथीके मधुमक्खीके मधुमक्खीके जे हइ पालन करै छथिन बहुत किसान छथिन एहन जे करै छथिन एहि छुट्टीके बादमे जे एतेक कएलाके बादमे तब ओकरो गेलाह खेतीमे जे हइ से मकइ हइ गहूम कएलाह धिआनसे गहूम मकइ आलू हँ आओर बहुतो किसान एहन छथिन तोरी खेसारी ईसब उपजेलाह जकरा जेहन धान या खेत जेहन तऽ तेहन ततेक करै छथिन जकरा कम्मे खेत छै से तऽ ओ तऽ कम्मे एक्केगोमे किछु करतै